आंलाय माथो गाइखेरखोलाय मोजांसो हरदों गाइखेरालाय मोजांसो माथो जोंहानि गाइखेरखो बाखनायसोयो बयबो जोंहानि गाइखेरखोलाय माथो बाखनायसोयोसो ए मोजांखोनो हरदों माथो आंलाय नोंसोरासो मा खालामदों आरो नांगौ जानायाव लायाब्ला गाइखेरालाय मोजांसो माथो जोंहानियालाय जाहानि गाइखेरासो बेलेगा फानहैयो गाइखेरखोलाय जोंहानिखो माथो बाखनायसोयोसो गाइखेरा मोजांसो होनना बुङो माथो जाहानिखोलाय दैखोनो होआ माथो आरो फायखारिफोरानो बिदि लाङोब्ला आंलाय माबोरै खमायनो हानांगौ गासैखौबो होनांगोन हैनायावबो आरो फाननायानो एसेबाङाव फानखायोब्ला आं होमब्ला माबायदियै खमायनो आंथ' दे गाइखेर मोजां

औ दे